घरमे तऽ अलग अलग हम पेय पदार्थ बनाबै छियै जेनाकि चाय चाय तऽ सभके प्रिय रहै छै सुबह सुबह चाय हम बनाबै छियै आओर चाय बनाबैके लेल दूध चाय चायपत्ती चीनी कनि पानि हमरा आवश्यकता रहै छै ओहि ओहिके आओर पहिले हम पहिले हम चाय बनाबैके लिए पहिले हम पानिके उबालैत छियै ओहिके बाद हम दूध डालै छियै ओहिमे एहिके बाद चायपत्ती फेर धीरे धीरे चीनी दै छियै जे भी लौंग अथि अ अथि ई रहै छै आदी ओकरासभके उपयोग हम करै छियै आओर मतलब चाय थोड़ा देर उबालै छियै पूरा गरम अच्छासँ पकि जाइ छै तब हुनका हम पियै छियै मतलब स्वाद हमरा अच्छा बहुत अच्छा लगैत रहै छै पियैमे चाय सभके सभके प्रिय रहै छै सुबह सुबह चाय मतलब मूड फ्रेश भऽ जाइ छै चाय पीलासँ आओर एहिके बाद सत्तू छै सत्तू तऽ सभकेँ पता छै मतलब सुबहके सुबहके सत्तू ठीक रहै छै जकरा चाय नहि पीबैके पीबाक रहै छै तऽ ओ सत्तू सुबह सुबह पी कऽ मतलब कतहु जा सकै छी किछु देर किछु देर मतलब ओकर अपना ओतेक एहसास हुनका नहि हेतै जे हम हम भूखे पेट छी सत्तू पी कऽ एकदम चारि पाँच घंटातक हम रहि सकै छियै आओर सत्तू तऽ पता यए केना बनैत छै सत्तू हम मार्केटसँ मतलब अपना खुद घरोमे बना सकै छी सत्तू आ नहि तऽ हम मार्केटोसँ लऽ लऽ के हम अपन घरमे हम राखि सकै छियै आओर सत्तू मतलब सत्तू सेहतके लिए अच्छो रहै छै आओर जे घरके अपन सत्तू होइ छै ओ तऽ एकदम मस्त रहै छै अपना हाथसँ बनल रहै छै ओ तऽ अपन घरके रहै छै आओर जे बाहरके रहै छै ओकरमे तऽ मिलावट रहै छै सत्तूमे सत्तूके हम की करै छियै पानिमे हम घोरि दै छियै मतलब एहिमे जे हमरा निम्बू पसन्द अछि तऽ हम निम्बू लैत छियै आओर हमरा अच्छा रहै छै सत्तू आओर सूप रहै छै आओर शर्बत भेलै लस्सी भेलै बहुत अन्य प बहुत चीज छै अलग अलग पेय पदार्थ छै हमरासभके पीबाक लेल आओर सभके एकदम मनचाहा लस्सीओ भी बहुत अच्छा रहै छै सेहतके लिए लस्सी